आङो लेबु सरबत बानायनो गोरों जेब्ला जोङो लेबु सरबतखौ बानायो अब्ला सिगाङावनो दैखरनि दै गुसुखौहाय जोङो लानो नांगोन आरो बेनि उनाव सिनि नांगोन आरो लिबु लिबु फिथाइ जेब्ला जोङो दैखौहाय लाबोबाय आरो बिसिबांखि मानसि लोंगोन इसिबांखिनि जखाखौ जोङो लानो हायो आरो जोङो दैखौ लाखांनानैहाय जोङो सिनिखौबो बेसेबांखिनि मानसि लोंगोननि दैयावहाय जोङो बे सिनिखौ होना लानो हायो मानो होनना बुङोबा सिनिया गलिनो गोबाव टाइम लायोनालाय बेखायनो जोङो सिनिखौ होग्रोना लाग्रोनो हायो आरो जोङो लेमनखौ एबा लिबुखौहाय सेबनानैहाय जोङो बे दैयावहाय गलायफानो हायो आरो आरो जेब्ला जोङो लेबुखौ गलायखांनानै सिनियाबो गलियो अब्ला जोङो संख्रि एसेबो होना लानो हायो संख्रि होयोबा एसे गोथावसिन जायो आरोना आरो जोङो बे लिबुखौ सेबखांनायनि उनावहाय जोङो सरनानैहाय लोंनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला बिनि मोदोम बिलाब बिथाबफोरा बेयावहाय थाफायो नालाय बेखायनो बेखौ जोङो साखनिफोरजोंहाय जोङो सरनानैहाय जोङो गावबागाव लोंनो हायो आरो